डॉक्टर ऐं नर्स जे सामुहूं घणई मुश्किलूं ईंदियूं आहिनि जीअं त मरीज जी हालति ॾाढी ख़राबु हुजे त डॉक्टर खे अधु राति बि उनजो इलाजु करणु वञिणो पवंदो आहे ऐं पंहिंजो सभु कम छॾे करे मरीज जो ध्यानु रखणो पवंदो आहे ऐं नर्स खे राति राति ताईं रहणो पवंदो आहे ऐं मरीजनि जो ध्यानु रखणो पवंदो आहे मरीज खे दवा बि ॾियणी पवंदी आहे शिक्षा में अॼु कल्ह ॿारनि खे पढ़ाइणु घुरिजे छो त शिक्षा हुअणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं ग़रीब पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए नथा सघनि त उनखां उनजो भविष्य ॾाढो ख़राबु थींदो हुनजो साल ख़राबु थींदो आहे हिन करे अॼु कल्ह ॿारनि खे शिक्षा ॾियणु घुरिजे जीअं त पढ़ायो प पढ़ायो इन करे अॼु कल्ह पढ़ाई करणु खपे ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे हिन सां पढ़ाई सां माण्हू डॉक्टर ठहींदा आहिनि इंजीनिअरिंग कंदा आहिनि ही सभु कंदा आहिनि इन करे शिक्षा ज़रूरी आहे